औ नै मा होनो माबा बाजै बिबारि नामा नों बे नोंनि साहा दखानाव मा मा मोनो अ' बे ओरैनो ओमफ्राय जों इसे बुरजा लांनोमोन बुरजाफोर अर्दार होबा मोनगोन ना मोना जोंनो ओमफ्राय दा बेफोरो बा माबाफ्रा सानफ्रामबो एखेयैनो होयो ना बे समबार मंगलबार बेफोरबादियाव बारायाव आलादा आलादा होयो नोंलाय आलादा जायो ओरैनो माब्लाबा माब्लाबा मा होनो माबाफोरबा माने माने माबा बेलेग दिनाव बेलेग नांगौ नालाय दा बेखौ सोंहरनाय जादों आरो

बेनो औ दे बे होनबा एखेथ' सानफ्रामबोथ' एखेयै माव सानफ्रामबोथ' एखेयै मावबाय थाखाया तारमाने मालाबा मालाबा गोनां जायोब्ला माबा दस्रा माबा अर्दार हरनोसै होम्बा बेनो बेखौनो मालाबा गोनां जायोनालाय सोंहरनाय जाखादों आरो दे होनबालाय ओरैनो अ'